एक बार हमारे गाँव में बहुत भारी सूखा पड़ गया था गाँव में पानी की बहुत समस्या होने लगी थी नल जवाब दे दिया था सब छोटे छोटे नल जो हैं सब बंद हो गए थे फ़सल भी सुख ने लगी थी गाँव वाले सब परेशान थे पानी पीने के लिए गाँव में नल पर पानी लेने के लिए लाइन लगती थी पंप सेट पर लाइन लगती थी गाँव वाले सब एक दम बुरी तरह प्रभावित थे पाने के लिए हैरान थे भूख सब पड़ गया था गाँव में जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया था क्या करें सब परेशान थे एक दम बुरी तरह से सरकार भी चाहती थी इसी में परेशान थे लोग एक दम बुरी तरह से पक्ष पक्ष पशु चिड़िया जानवर सब पाने के लिए तरस थे एक दम गाँव में सुख पड़ गया था अकाल फसल सूख गई थी शादी विवाह में हर चीज़ में परेशानी हो गई थी पानी के लिए गाँव में लोग तरस रहे थे एक बूंद पानी के लिए सब हर चीज़ के लिए दिक्कत होने लगा था सरकार इस चीज़ के लिए धन्यवाद करते हैं कि पानी के लिए समस्या दूर हो गया था सुखा पड़ने के बाद सब व्यवस्था हुआ था और शादी विवाह में भी दिक्कत होने लगी थी एक बार में गाँव से बाहर गया था वहाँ भी देखा था कि नल पे पानी के लिए लम्बी कतार थी लाइन की लोग पानी के लिए एक दम बेहाल थे गर्मी बहुत थी गर्मी के सीजन में पानी की बहुत आवश्यकता होती है लोग पानी से ही लोग की जिंदगी है जल ही जीवन है पानी के लिए लोग तरस गए थे शादी विवाह में हर चीज़ में भी अर्चन होने लगी थी पानी की वजह से लोग प्रभावित थे पानी की वजह से समस्या बहुत गंभीर हो गया था खेती भी सूख रही थी पशु पक्षी भी पानी के लिए तरस रहे थे इंसान भी पानी के लिए तरस गए थे जल के लिए इस हर तरह से लोग तरस्त हो गए थे एक दम सरकार का बहुत बड़ा एहसान था हम लोगों के ऊपर कि यह जो नल का व्यवस्था था ठीक था अगर यही नहीं होता तो लोग बहुत परेशान हो जाते पानी के लिए ज़िंदगी मानों जैसे की बादल और बरसात का सात हो इंसान का उसी तरह से बरिस इंसान का जिंदगी है फसल भी सूखने लगी थी सब एक तरफ़ से शादी विवाह में भी दिक्कत हो रहा था खेती के लिए भी दिक्कत हो रही थी लोग चाहे जैसे तैसे कर रहे थे सब इंसान चारों तरफ़ से बेहाल था पानी के लिए क्या करें सब हरे आम थे एक दम परेशान थे पशु पक्षी चिड़िया जानवर सब हैरान थे पानी के लिए एक दम परेशान थे बरात में भी पानी वगैरह के लिए बहुत दिक्कत होगी हैरान थे एकदम गाँव से बाहर भी लोग जाते थे तो पानी के लिए लाइन लगाना पड़ता था क्या करें एक बार गया था गाँव के बाहर तो वहाँ लंबी लाइन लगी थी पानी के लिए लोगों की एक दम बेहाल थे गर्मी में चाहे जैसे तैसे लोग लेकर आते थे पानी परेशानी तो बहुत ज़्यादा थी लेकिन क्या करें जिंदगी है कैसे भी करके जीना पड़ता था पानी के लिए लेकर आए थे वह करते थे व्यवस्था पूरी तरह से मजबूरी थी लेकिन अब इस समय वह मजबूरी नहीं है बरसात हो रही है अच्छे से लोग अपनी जिंदगी का जीवन यापन कर रहे हैं अच्छे से धरती का पानी जो है इंटरनल से बाहर आए लोगों के पास व्यवस्था हो गया है सब पानी से सब सिस्टम सही से चल रहा है जीवकों पर्जन लोगों का अच्छी तरह से हो रहा है आदमी एक दम फिट है अपनी जगह पानी सब सही जगह से मिल रहा है सब पी रहे हैं कोई दिक्कत नहीं हैं प्रभु का भी पानी आशीर्वाद था कि पानी की समस्या दूर हो गई बरसात भी होने लगा सुख बहुत भयंकर पड़ा था बहुत पहले लेकिन अब ठीक ठाक है सब सब सही है अपने लगे सब चल रहा है जिंदगी लोगों का पानी कि सब समस्या दूर हो गई सब ठीक है अपनी जगह फ़सल भी ठीक ठाक चल रहे हैं सब इस टाइम पानी की वजह से पंप सेट वगैरह भी बढ़िया से पानी चल रहा नल से भी लोग पानी पी रहें अच्छे से सब ठीक ठाक चल रहा है पानी की समस्या नहीं है गाँव में गाँव में पानी की समस्या जो थी वो खत्म हो गई अब हर घर नल कि योजना भी चलो हो गई नल खूब लग रहे हैं हर जगह जैसे तैसे सब जीवन यापन कर रहे हैं अच्छी तरह से सरकार का धन्यवाद